सुपौल मे मुख्य जाति जे छलै हँ से मैथिल ब्राह्मण के अछि जे मुख्य तौर पर भाषा मैथिल बाजै छै आ एकर कई प्रकार के एतऽ जाति जनजाति छै जेना जे गोत्र के अथी पर विभाजित छै या फिर जे ओसब अथी लिखै छथिन अपन नाम के पीछाॅं मिश्रा झा पाठक एहि हिसाब से जे छथिन विभाजित छथिन या फिर गोत्र के आधार पर जे पराशर छियै कश्यप छियै अथी से जहाँ तक बात कयल जाय भाषा के तऽ मुख्य तौर पर एतऽ के वासी सब मैथिली ही बाजै छै लोक लेकिन हमर सबहक मैथिल भी कई प्रकारक अछि तऽ हमर सबहक मैथिली कनि भिन्न अछि कनि खराब खड़ी मैथिली अछि बात करल जॅं अगर संस्कृति के तऽ मिथिला के पूरा मिथिला के हमसब आबै छलहुॅं मिथिला के संस्कृति काफी समृद्ध छै हमर सबके हर चीजमे संस्कृति जुड़ल अछि चाहे ओ कोनो मांगलिक कार्यक्रम होए ब्याह शादी अथवा कोनो जे छै से श्राद्ध सभक काम हुए कोनो भी तरह के पर्व तर्व के अथी हुए सबमे हमर सबहक जे संस्कृति अछि से काफी समृद्ध अछि बात कयल जै कोनो आदिवासी समूह के तऽ हमर गाँव के बाहर ही अछि सोहतार जाति जातिके किछु आदिवासी समूह एतऽ रहै अछि जेकर भाषा काफी भिन्न छै जे हमसब काफी कम टाइम काफी कम समय सॅं ओ सब एतऽ बसल छलै हमसब ओकर भाषा सॅं बहुत ही घुलि मिल नहि सकलियै हँ अथी नहि भए सकलियै हँ